सार मेदाम आं हेल्मेट खौ लाबोनो बावदों न'आवसो बावबोदों मेदाम लाइसेन्स खौबो बावबोफ्लां बायसोलै तेबोलावनो थाबो फ्लांबाय एबार खेनसेखौ हगारदोब्रा हेलमेट आबो बिदासो लानानै थांदों बिदा लांनायखाय आं मोनबो स्लाबासै स्टुडेन्ट सोना जोङो जोंखौ हगारदोब्रा मेदाम दे मेदाम आंना न'आव आंना न'वा खाथियावनो खाथार हगारदो खेबसेखौ एबार आं आं एबारसो फार्स्त टाइम बिदि फैफेरखादों फाइन एफा बुरजा हानाय नङालै मेदाम आं सानफ्रामबो स्टूडेन्ट सो एसे खम लादोब्रा दे आं एबार नेक्स टाइम निफ्राय हमसै

हेलमेट खौ लागोन औ नेक्स टाइम आं जाथारला बिदि फैसाया आंनाव फासस' थाखाल' दंथारो फासस'खौनो लादो जाया नामा मेदाम हाखु दाखुजों बावबो थारदोंलै थारला र' मेदाम र' हनै गारि फैदों आं बेखौ एसे बारस'नि दे बुंदो

ए दे मेदाम थेंक इउ औ औ